ہیلو میں ڈاکٹر نعمت سے بات کر رہا ہوں جی مجھے تھوڑی جانکاری ہونا تھا آپ سے یہ کووڈ نائنٹین کے ریلیٹیڈ کیوں بولے تو ہمارا ایک ریلیٹو ہے جو ریلیٹو ہے ان کو کیا ہے کووڈ نائنٹین ہوا ہوا ہے انہوں ہاسپیٹل میں ایک ففٹین ڈیز سے ایڈمٹ ہے اب ان کو کیا ہے بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے آج کل تو معلوم نہ خالی اپن ہاسپیٹل میں جا کر بھی آئے تو ایک کم سے کم ہزار دو ہزار تو بل بن جا رہی وہ حساب سے میں پندرہ دن سے ان کے پاس جتنا بجٹ تھا اس سے زیادہ ان کا خرچہ ہو چکا ہے اب وہ کیا ہے پریشان ہیں بیچارے وہی انہوں نے میں گیا تھا ان سے پوچھنے کرنے تو انہوں بولے کہ میں گھر پہ جانا چاہ رہا ہوں یہاں پر سے نہیں بھی جا رہے کووڈ کا علاج گھر پہ جا کے کر سکتے ہیں کیا آپ کے دوست ہیں نا نعمت ان سے ذرا ڈاکٹر صاحب سے معلومات کر کے بولیے نہیں تو میں کیا کیا نہیں ڈرامہ کرنا پڑتا گھر پہ رہ کے ہے نہیں کووڈ کا علاج کرنا ہے تو وہی وہی اسی لیے میں آپ کو کال کرا تھا معلومات کے لیے